हैलो सर जी नमस्कार हाँ हाँ सर जी वह टाटा नेक्सोन के लिए रिक्वायमेंट फॉर्म रखा था आपका तो सर दस लाख देने पड़ेंगे आपको इसमें और आप चाहें तो उसमें किश्त बनवा लीजिए इसमें सर वह तीन हज़ार रुपये छूट लगता ऊपर के पचास इसमें क्या है वह एक्सरीज़ भी हम आपको देंगे ना वो सारी उसमें वह समस्या यह आएगी कि हाँ अब वह छूट जाएगी फिर वह मतलब क्या है कि इधर की बजाय उधर नुकसान हो जाएगा वो एक्सरीज़ जो आपको हम देंगे अरे सर यह दूसरा कंपनी से बेटर है

थोड़ा डीजल वर्जन में और सबसे बड़ी बात तो यह हमारी जो तो नेक्सन टाटा नेक्सम कंपनी जो है वह अदर कंपनी सर बहुत उसकी बॉडी देखना आप मतलब बहुत हैवी आती है जी जी हाँ सर भेंड उतना आते हैं पर हाँ हाँ सर सबसे बेस्ट ऑर्डर आपको दे रहे हैं सबसे ऊपर ओपरी वाला हा इसमें हाँ हाँ साब टॉप बेस्ट है सबसे टॉप मोडल ही आपको दे रहे हैं और इसमें सर आप यह टाटा नेक्सान ही लीजिए क्योंकि आपने गाड़ी पसंद की बहुत अच्छी पसंद की है सर और जो आपको कलर उसमें पसंद है वह कलर भी आपको समय पर ही अवेलेवल है हमारे पास में वह सर इतने कलर तो नहीं है दो तीन कलर में ही हैं अभी वर्तमान में हाँ क्योंकि कलर क्या है क्वालिटी वाला सर है ना हमारे इस पर हाँ मिल जाएगा ब्लू कलर मिल जाएगा आप ब्लू मिल जाएगा व्हाइट मिल जाएगा हाँ सर वो भी मिल जाएगा आप जो रिक्वायमेंट्स सर आपने दिए ना वह सब हमने चेक करी वह अबेलेवल हमारे पास में सर है इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया कि सर ने जो हमें ऑर्डर दिया था वह कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से पहुँच जाएगी सर कब चाहिए आपको ठीक सर डन है मैं आपका इसमें डाल देता हूँ डाटा आप कुछ दिन में मिल जाएगी सर

सर आप आधे घंटे पहले आ जाइएगा फिर सर फार्म वार्म भरते हैं फिल अप करवा लेंगे आपसे पूरे पूरे है ना सर जी तो ठीक है मैं डन करता हूँ आपकी कार जी हाँ हाँ हो जाएगा हमारे पास तो सारे लोग हैं हाँ हाँ जी सर जी बिलकुल